योगा करने कन्नै सानूं बड़े सारे फायदे होंदे न ते योगा करने कन्नै मिगी बड़े सारे जेह्ड़े फायदे होए न उं'दे च में तोआनूं सनाना चांह्गा कि जियां कि शारीरिक तौर उप्पर जेह्ड़ा साढ़ा सुधार होंदा ऐ बड़ा सेह्त जेह्ड़ी साढ़ी ऐ बड़ी ओह् ठीक होंदी ऐ ते थोह्ड़ा जेहा सतर्कता ते इ'यां थोह्ड़ा शरीर साढ़ा लचीला होंदा ऐ लचीलापन जेह्ड़ा बड़ा बधदा ऐ योग करने कन्नै ते एह्दे इलावा जेह्ड़ा योग ऐ एह् सानूं मानसिक तौर उप्पर बी ठीक करदा ऐ ते जेह्ड़ा साढ़ा अज्ज दे तौर उप्पर जियां कि बड़ा तनाव होंदा ऐ ते उस्सी बी जेह्ड़ा घट्ट करदा ऐ ते मानसिक तौर उप्पर सानूं एह् शांति दिंदा ऐ योग करने कन्नै होर बी बड़े फायदे होंदे न साढ़ी जेह्ड़ी ध्यान लाने दी साढ़ी जेह्ड़ी क्षमता होंदी ऐ ओह् बधदी ऐ जेह्दे कन्नै जेह्ड़ा बंदा ऐ ओह् अपने जेह्ड़े ल लक्ष्य न जेह्ड़ा उ'नें कोई सोच्चे दा होंदा ऐ जिन्दगी च करने दा उस्सी पाने गी मदद करदा ऐ उस्सी होर जेह्ड़ा कि इक सक्षम बनांदा ऐ अपने लक्ष्य पाने ताईं दूआ एह् ऐ कि योगा करने कन्नै बंदा अपनी अंतर्आत्मा नाल जुड़दा ऐ ते उस्सी अपने शरीर दा जेह्ड़ा इक संतुलन ऐ ते कन्नै शांति जेह्ड़ी शरीर दी होंदी ऐ उस्सी थ्होंदी ऐ इ'यां गै पूरे तौर उप्पर दिक्खेआ जा ते योगा करने नै सानूं शारीरिक तौर उप्पर बी ते मानसिक तौर उप्पर बी ठीक करदा ऐ